एग्रीकल्चर दा बड़ा कम्म ऐ इसी बी बड़ियां चीज़ा है'न जेह्कियां तां ओह् होंदियां ते जिस कन्नै होंदा की मतलब इकॉनामिक डेवल्पमेंट ते होंदी गै मछली पालन दी गल्ल करने आं अस ते इत्थें केह् लोकें अजकल नमें नमें मतलब प्लॉन जेह्के आए दे ते ओह् उस्सै दे थ्रू केह् करदे के तलाऽ च मछली पालन ते जित्थै पता के नेचरल पानी चला दा ते उत्थै बड्डे बड्डे तलाऽ बनाए दे होंदे मछली पालन दे तलाऽ जेह्के हैन तां ओह्बी अलग करियै बनाये दे होंदे ओह्बी मतलब की इकोनॉमिक डिवैलप्मैंट दा गै साधन ऐ के केह् होंदा क साढ़े जेह्के है'न मतलब साढ़े पैसे जेह्के ऐ तां अंदरी लोकें आस्तै होंदी ऐ जेह्के मछली पालदे न जेह्के मछली पालन करदे न प्ही बेचदे न उ'नें मछलियें गी लेइयै ते उ'नेंगी होंदा ना के जेह्की घरै दी कंडीशन ऐ इ'न्नी जल्दी थोह्ड़े सुधरदी ऐ जेह्ड़ी जियां कशमीर दी गल्ल ऐ उत्थें सैफरॉन लगदा केसर ते केसर दी गल्ल करचै अस तां केसर जेह्का ऐ एह् बहुत जादा मैह्ंगी चीज़ ऐ होर होंदा गै ठंडे लाकें च होंदा केसर बीऽ बी जेह्के एग्रीकल्चरल च थ्होंदा एग्रीकल्चरल असें गी केह् करदे मतलब दिंदे एग्रीकल्चरल दा थ्होंदा ठंडे लाकें च गै त्यार होंदा एह् इस मेह्नत बड़ी इस आस्तै बी अपनी शैल जित्थें लाना होंदा खुंबै ई शैल राह्ना बाह्ना पौंदा ते राहियै प्ही इसी केह् करदे न के लांदे नी केसर ते प्ही इसदा केह् करदे न के एह्दे गंडे होंदे जि'यां प्याज आह्ले टाइप दे जि'यां जि'यां होइया चुकंदर होई गेआ इस तरीकै दे लैंदे मतलब इस तरीकै कन्नै लाइयै उ'नेंगी गोड्डी करना पौंदी ते बी गोड्डी करियै ते प्ही बाद च मतलब थोह्ड़े उसी मेह्नत ते लगदी गै हर चीज़ै गी मेह्नत लगदी ते ओह्दे हा बाद जिसलै उप्परै ई बूह्टा निकलदा ओह्दा प्ही उसगी फुल्ल निकलदा जिसलै ते फुल्ल निकलियै ते उस्सै फुल्लै दे अंदर उसी धागे जन जेह्के होंदे ते उंदी कीमत होंदी ते ओह्दे अस केह् करदे फुल्लें दे अंदर केसर गी बाहर कढ्डदे न अस ते होर एह् केसर बड़ा मैह्ंगा बिकदा बाह्र जाइयै बहुत जादा कीमत ऐ ते एहबी इक्क टाइप दी इकोनॉमिक डेवल्पमेंट होंदी गै पैसे कन्नै क्योंकि इ'न्ने जादै मैहंगा बिकदा ऐ एह्दे बाद आई गेआ होर की मगर साढ़े सेह्त आस्तै बी बहुत जरूरी ऐ स्किन आस्तै हैल्थ आस्तै ते बड़ी जादा बमारी के जेह्का एह् दूर करदा ते इसदी बजह कन्नै बी साढ़े जेह्ड़े इत्थुआं दियां चीज़ां है'न साढ़े जम्मू दियां चीज़ां है'न जेह्कियां बाहर जंदियां इसलै ुपेदियां न जेह्कियां किश ना किश मुनाफा होंदा ऐ ना इत्थुआं दे लोकें ई

साढ़े जेह्के है'न ते इसदी बजह कन्नै केह् होंदा की इकोनॉमिक डेवल्पमेंट एह्दी बजह कन्नै बी होंदी ऐ चीज़ें दी बजह कन्नै जेह्की साढ़े इत्थें बड़ियां जादै चीज़ां न मतलब जेह्ड़ियां इत्थें फार्मिंग इंडस्ट्री बिच जेह्ड़ियां नमियां नमियां चीज़ां जेह्के नमें नमें प्लान होंदे तां एह् सारियां चीज़ां हैन ते कह् करदे की ते इस्सै कन्नै साढ़ी जेह्की ऐ ता आर्थिक स्थिति ऐ तां हर चीज़ सुधरदी ऐ क्योंकि इत्थुआं गै चीज़ें दी बाह्रै गी बिक्री होंदी ऐ ते ओह् चीज़ां बाह्र जाइयै बिकदियां ते असेंगी ते किश फायदा होंदा गै ऐ उ'नें चीज़ें दा इस कन्नै गै फायदा होंदा जिसलै तां साढ़ी जेह्की कंडीशन थोह्ड़ी सुधरदी तां उस दा बेनीफिट ते होंदा गै खबरै कुसगी होंदा